औ हेलौ आदा नोंनि रेस्टुरेन्टआव मा मा मोनगोन बायदि औ चाउमीन रल बिरियानिआबो जागोन ना औ माने चिकन बिरियानि नांगौ जादोंमोन माने गाबोन नानिनि बार्थदे दं बिदिनो बाजिथासो नांगौमोन आरो पेकिं बाजि था जागोन ना बिदिनो बेसेसो बेसेना माने बिदिनो प्लेटआव हाफ हाफ हिसाबै बिदिनो हाबै बाजिथासो पेकिं नांगोन आरो बिदिनो नैजिबासो आलौ गोसा बानाय आरो नैजिबाखौ आलौ होयि खालाम ओमफ्राय गाबोन मोनगोन आरो ना मालखौ औ ओमफ्राय बिदिनो दे गाबोन फुङाव थांनोसै दिनै बानायदो बानायनोबा गाबोन लायगोन लायनाया दे जागोन दे औ